सत्संग होइसँ सत्संगमे जे छै हमरा सबके समझाबय छै अइ तरह चलनाय छै आदमी सब जे ओइमे जे छै सुधार होइ छै आदमीके व्यवहारो इधर उधर रहय छै गड़बड़ रहय छै भला लाइनपर जे छै आबय छै आओर ठीक तरहसँ ओ चलय छै अपन भजन मे ही बाबाके हुए जे गायत्री माताके हुए या जे देवी देवताके हुए सबके जे छै से समयपर होइत रहय छै अइसँ जे छै आदमीमे सुधार होइ छै अपने सबके केतना जे होइ छै जे सतसङ्ग भजन नहि करय छै ओ सबके जे छै जे ठीक तरहसँ जे हो ओकरा ठीक नहि होइ छै ईश्वरों अरके ध्यान होना चाही ईश्वरके जे ध्यान नहि करय छै लास्टमे पछताबय छै सत्सङ्गके होवयमे ही बाबाके हुए या गुरुभायके होवए या की आओर सबके ईसब के जे छै करना से आदमीके ठीक रहय छै गुरुमुख होइके बाद जे छै आदमीके ज्ञान मिलय छै आओर जे ज्ञान नहि करय छै उ तऽ कहींके नहि रहय छै लास्टमे पछताबय छै की बिना गुरु बिना जे छै ज्ञान नहि होइ छै अइ लएके जे छै आदमीके जे उमर आबयके बाद जे छै अपन जे सत्सङ्ग अरमे जे छै भाग लेना चाही और सत्संग जे छै सुबह शाम करना चाही ओइ से जे छै आओर आदमीके मनोवृति बदलय छै नहि तऽ ई जीवन तऽ बेकार होइ छै आदमीके जे आदमी नहि आबय छै लास्टमे जे छै पछताबय छै जेकि हमर ई जीवनमे किछु नहि करि सकलियै